महाराष्ट्र जी संस्कृति ॾाढी विभिन्न अथव जामु सुठी संस्कृति आहे महाराष्ट्र में हे सभु अलॻि अलॻि अथव जीअं अथव हिंदू बुद्ध सिक्ख क्रिशचिन सभु असांजे हिते अचनि था ऐं महाराष्ट्र बि हुननि खे वेलकम कंदो आहे मूंखे न हिन ॻाल्हि जो सभिनि खां वधीक गर्व आहे हिनखां मथे ॿियो गर्व आहे कि असांजे हिते हर हिक भॻवान खे पूजंदा अथव शिव खे गणेश खे खंडूबा खे कालूबा देवी खे विटठ्ल भॻवान खे पर हे कंहिंमें बि ॿियाई न रखंदा आहिनि असां कला लाइ बि ॾाढा मशहूरु आहियूं पारंपारिक त्यौहार में त असांजो सभिनि खां अथव गणेश गणेश में माण्हूं गणपति खणी अचनि गणपति जी सुठी तरह पूॼा कनि पार पवे परिवार सहित सभिनि जे घर में वञनि आसे पासे में ख़ुशियूं बि यारहां जां यारहां ॾींहं मौज लॻी पई हूंदी आहे ऐं ॿियो वरी असांजो आहे व्यंजन व्यंजन त सभिनि खां असांजो बढ़िया अथव जेको आहे वड़ापाव पावभाजी हे सभु मिसलपाव पोहा असां हिनमें ॾाढा फेमस आहियूं महाराष्ट्र् में कलाकृति में बि फेमस आहियूं कपिड़ा कपिड़ा अञां ताईं हिते अथव घाघरा चोली साड़ी माण्हूं खे पाइणु ॾिसंदा हिक ॿिए सां हिली मिली घुमण खाइण पीअण बि हिते महाराष्ट्र में तव्हां ॾिसंदा